हमरा बिहारमे जे छै बहुते प्रसिद्ध छै मैथिली जेना मिथिला पेन्टिंग ई सब जे छै अगर हमरा सबके मौका मिल जाएत ने तऽ हमसब कतौ आओर जाकऽ जे छै से कऽ सकैत छी जेना बाहर ताहरसँ अगर पेंशन हेतै तऽ ओतौ जाकऽ हमसब कऽ सकैत छी हमरा सबके जे छै बहुत ही नामी छै मिथिला पेन्टिंग जेना भऽ गेल एतुका जे छै मिथिला पेन्टिंग बहुत ही नामी छै आओर हमरा सबके एते कला छै ने जे हमसब जाकऽ जे छै है कऽ सकैत छी कतौ हमर सबके मिथिला पेन्टिंग नामी छै आओर हमरा सबमे जे छै से हर आदमीके मिथिला पेन्टिंगमे एगो जे छै स्रोत छै करैके आओर कऽ सकैया सब सब सीखने छथिन आओर हमर जे छै से माय बहिन सब तऽ आओर आओर हमसब सब मिल कुटेसँ सब सीखने छी आओर हमरा सबमे ई क्षमता यऽ जे हमसब कतौ जाकऽ कऽ सकैत छी कोनो शहरमे जाकऽ कऽ सकैत छी मिथिला पेन्टिंग हम कऽ सकैत छी आओर देखा सकैत छी अपन कार्तिक स्थिति बिहार कऽ